सांस्कृतिक पेहचान सच सही ॻाल्हि आहे हाणे ग्रामीण खेत्रनि में ई रहिजी वई आहे औरि हीउ भूमिका बि सुठी निभाईंदा आहिनि बढ़ावो बि ॾींदा आहिनि असांजी जेका संस्कृति आहे जीअं पंजाब पासे तव्हां ॾिसो घणेई हुते छोकरियूं जेके शहर जियूं आइन हॉकी खेलण फुटबॉल खेलण बॉ कुश्ती में सुठियूं आहिनि पहचान बणाइनि थियूं और इन सां छा आहे असांजे देश जो नालो बि थिए थो घणेई खेल प पारंपरिक आहिनि जेके असां हाण नथा खेलूं जीअं सिकड़ी आहे खोखो आहे कॿडी आहे हिन सां छा आहे की श माण्हू हिक ॿिए जे क़रीब था अचनि शहरु औरि गाम हिक ॿिए जे पासे पासे में अचनि था औरि पारंपरिक खेल त हाण तमामु घट ई रहिजी विया आहिनि सभी ऑलंपिक और इंटरनेशनल लेवल ते अची विया आहिनि पर सुठो आहे जेको हिननि जो सांस्कृतिक पंहिंजो डांस आहे नचणु आहे और घणेई खेल आहिनि जेके हीअ खेॾंदा आहिनि त ज़रूरी आहे खेॾणु खपे इन सां असांजी देश जी संस्कृति जी बि पेहचारे पेहचान रहंदी आहे औरि माण्हू खे देश विदेश में सुठो समान मिलंदो आहे इन करे पारंपरिक खेल आहिनि जेके असांजी सभ्यता के ॿुधाइता धीरे धीरे त असांखे सभु विसरी वेंदो इन करे असांखे सभु कुझु करणु खपे त ज़रूरी आहे की खेल रहनि खेॾंदा रहनि